कितें आसा तुमचो प्रस्न बरो आसा तसो पत्रकारीता करता आसतना कितें कितें तकलेंत हाडचें पडटा किंवा पत्रकारा कडेन स्कील खंयची आसची पडटा क्वेस्चन तसो बरो आसा पूण कितें आसा की जेन्ना पत्रकार म्हणटा पळय सगळ्यांत पयलीं जर खंयची गजाल आसपाक जाय जाल्यार ताजे कडेन की ताका एक एक वेगळ्याच तरेची दृश्टी आसपाक जाय आनी फकत दृश्टी आसली म्हूण जायना जेन्ना ती एखादी गजाल वेगळ्या एंगलांतल्यान किंवा नव्या दृश्टीन पळयतास्ताना ती गजाल कशी आसा हाचें निरिक्षण करपाक कळपाक जाय आनी निरिक्षण जे गजालीक केलां ती गजाल आपल्या शैलींत नव्या पद्दतीन कमीच कमी शब्दान आनी उत्तम रित्या बरोवपाक कळपाक जाय तशें जर पत्रकार जर जातलो जाल्यार ह्यो तिनूच जर मुळाव्यो कला किंवा जाका आमी स्कील म्हणटात त्यो जर आसत जाल्यार पुरो पूण ताच्या भायर एखादो मनीस पत्रकार ह्या नात्यान बरे रितीन काम करतलो आनी तो आपलें क्षेत्र वाडयतलो वेगळ्या तरेचें नांव करतलो आनी समाजाक खऱ्या अर्थान कांय गजाल्यो परिवर्तन करपाक सोदता जाल्या ताणेन वेगवेगळ्या पद्दतीन सगळ्यां गजालींचो अभ्यास करपाक जाय कायदे कानून कशे आसतात किंवा जी गजाल तो बरयता त्या संदर्भांतले कायदे कानून एखादी गजाल बरयले उपरांत ताजो परिणाम कितें जातलो समाजाचेर कसो पडटलो त्याच बरोबर ताका दर एक मनशा कडेन उलोवपाची स्कील किंवा एखादी घटणा खंय जर जाली जाल्यार ती आपल्याक रोकडीच कशी कळटली ह्या संदर्भांत एक ताणें आपले वेगळ्या तरेचे नॅटवर्क दवरचें पडटा स्वताचें ताणें एक जाळें तयार करचें पडटा आनी जेन्ना हें सगळें जरी आसलें जाल्यार सुद्दां ज्यो ज्यो गजाली ज्या ज्या जाग्यार घडटा त्यो गजाल्यो जाता तितले बेगिनाच बेगीन जाणून घेवप आनी त्यो जाता तितल्या बेगिनाच बेगीन बरोवप ह्यो सगळ्यो गजाल्यो पत्रकारा कडेन आसच्यो पडटा गांवांनी जेन्ना पत्रकारीता करता त्या वेळार हातूंत आनी चड कौशल्ल्याची भर पडटा ती म्हणल्यार गांवच्या पत्रकाराक सगळेंच विशय हाताळचे पडटा शारांनी वेग वेगळे क्षेत्रीय किंवा क्षेत्रानुसार विशयानुसार पत्रकार आसता सांस्कृतीक पत्रकार वेगळो क्रायम पत्रकार वेगळो आनी कोर्टाच्या संदर्भान बातमी बरोवपी वेगळो पूण गांवांनी तशें आसना गांवांनी सगळ्यो गजाल्यो एकाच पत्रकार हाताळच्यो पडटा फोटोग्राफर ताका जावचें पडटा आनी कायद्याच्या बाबतीन ताका माहिती घेवची पडटा म्हणजे ऑल रावंडर नॉलेज ताजे भितर आसची पडटा पूण पत्रकारीता करतास्तना एक गजाल ती बरी घडटा म्हणल्यार खंयचोय मनीस पत्रकारीतेंतल्यान ज्या तरेन बरो घडटा त्या तरेन तो बऱ्या तरेन ऑटोमॅटीक इंटॅलिजन्स जाता समाजाक जर बेगीन फामाद जावंक जाय आनी बेगीन सामाजीक मॅजोरिटी म्हणटा ती जर येवपाक जाय जाल्यार त्या नव्या भुरग्यांनी पत्रकारीतेंत येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता